कोविड उन्नीस महामारी के संदर्भ में राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में चुनौतियां ये आईं की बच्चे स्कूल जाके नहीं पढ़ सकते थे तो उन्होंने कंप्यूटर का सहारा लिया इंटरनेट का सहारा लिया उससे उन्होंने पढ़ाई करी तो चुनौतियाँ ये हैं कि बिना स्कूल जाए बच्चे पढ़े और अवसर यह पैदा हुआ कि घर बैठ के ही बच्चे पढ़ सकते हैं तो अध्यापक और बच्चे दोनों कंप्यूटर के द्वारा पढ़े और उससे उनको एक नया अवसर मिला टीकाकरण व्यवस्था जब तक नहीं हुई थी तो वह नुक थोड़ा नुकसान था बाद में टीके आए तो टीका लगाने के बाद बच्चे स्कूल आ पाए तो फिर दोबारा साधारण तरीके से जो तरीका है पढ़ाने का वो शुरू हुआ